जि'यां की साढ़े ग्रांऽ च कुसै ई लग्गी जा गोड्डे लग्गी जा जां ते ओह्दे आस्तै एह् ट्रीटमेंट ऐ जि'यां बसार लाई ओड़े जां फिर देसी जड़ियां बड़ियां जड़ियां बूटियां होन्दियां जेह्ड़ियां अपनियां तां ओह् देओ उसी जेह्दे कन्नै उसी थोह्ड़ा दर्द कोला आराम लग्गी आ जां फ्ही डॉक्टर ते होंदा निं होंदे निं कश तां फ्ही अपने देसी क्हीम होंदे उं'दे शा लेइयै जां ओह् चढ़ाने ते ओह् चाढ़ी उड़दे ते कन्नै ते अपनी देसी पट्टी समझी लैओ चादर पाड़ी ते ओह् उ'ऐ ब'न्नी उड़नी टल्ली ते खून खान रोकने आस्तै बसार बसार लांदे अस ते बस होर होर बल्लें बल्लें घटी गै जंदा